کچھ تہمت ایسے ہیں جن پر میں اور میرے علاقے کے لوگ یقین کرتے ہیں جس میں کی ایک یہ ہے کہ کچھ ٹائم پہلے ایک بال کاٹنے والی چٹیا عورتوں کی چٹیا کاٹنے والی افواہ پھیلی تھی جس پہ شروع میں تو لوگوں نے بہت مانا نہیں تھا جھوٹ سمجھا تھا یہ سب چیزیں نہیں ہوتیں یہ سب اندھ وشواس ہے اندھ بھکت ہے پر کچھ ٹائم بعد جا کے یہ لوگوں نے معلوم کرا پتہ لگایا دیکھا اپنی آنکھوں سے ان کے کئیوں کے ساتھ ہمارے علاقوں میں کئیوں کے ساتھ ہوا ان کی چٹیا جو ہے رات کو سوتی تھیں وہ عورتیں ان کی صبح جو ہے چٹیا آدھی کٹ جاتی تھی تو یہ کافی ٹائم تک سلسلہ چلتا رہا کئی بار ہمارے بھی لوگوں میں پاس کے لوگوں میں ہمارے گھر کے لوگوں میں ایسا ہوا جس میں کی پھر دھیرے دھیرے کر کے معلوم چلا کہ کوئی اندھ وشواس یا کچھ وہ نہیں ہے یہ سچی بات ہے جس میں یہ تہمت جو ہے پھر دھیرے دھیرے کر کے سب لوگ اس پہ یقین کرنے لگے تھے اور یہ تہمت کچھ ٹائم نہیں کافی ٹائم تک چلتی رہی اس میں کافی لوگوں کی جو ہے پریشانیاں ہوئیں وہ چٹیاں کاٹنے کے بعد اس پہ پھر بری اثرات اور ہر طرح کی چیزیں جو ہیں لگتی رہتی تھیں پھر یہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا کچھ ٹائم بعد آگے پھر یہ تہمت جو ہے ختم ہوئی اپنا آپ تو یہی تہمت ہے جو میں اور میرے علاقے کے لوگ اس پہ یقین کرتے ہیں